بلیک ہول بلیک ہول یہ سائنس دانوں کے ذریعے ایجاد کرتا فضا میں ایک مقام ہے جو جس کو کالا سوراخ کہا جاتا ہے وہ کالا سوراخ جس کے خطرناکی کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا سوراخ ہے جس کے آگے کی دنیا کا یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر یہ کہ اس کے آگے کی دنیا نظر نہیں آتی جہاں جو کوئی بھی اس سوراخ کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کہاں تک یہ درست ہے اس بارے میں سائنسداں بھی ابھی مکمل طریقے سے واقف نہ ہو سکے ہیں البتہ تحقیق کا کام جاری ہے مسلسل سائنسداں حضرات تحقیق میں لگے ہوئے ہیں یہ بلاک بلیک ہول کیا ہے یہ کالا سوراخ کیا ہے حتّٰی کہ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تحقیق پوری ہو چکی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تحقیق جا رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہول کا بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہے بہرحال وائٹ ہول ایک دوسری چیز ہے بلیک ہول دوسری چیز ہے جس کا تعلق فضا سے ہے